घास से हमसे क्या फ़ायदा है घास से हमसे यह फ़ायदा है घास तो पहली बार जो बड़ी होती है उसको कटवाया जाता है एकदम लेबल किया जाता है घास पर चलने से बहुत तरीके के फ़ायदे है जैसे हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ है या कोई मरीज़ है उससे सुबह उठकर के नंगे पाँव चलना चाहिए सेहत के लिए बहुत भी आरा आरामदायक होता है और उस पर चलने से सेहत रहती है सुबह अच्छी एक बात और हमारे घर में हमारी बीवी को हार्ट की मरीज़ है इस लिए हमको ज़रुरी है हार्ट के लिए घास पर सुबह बुदी पड़ी रहती है और डॉक्टर ने बोला भी है की डा नंगे पाँव नंगे पाँव घास पर चलना चाहिए तिनके लिए बहुत अत्यधिक ज़रुरी है यही है की घास पर चलने के लिए इनको इनको मलब कहा गया है सुबह उठ करके यह एक घंटे दो घंटे पन्द्रह मिनट बीस मिनट जो भी इनको समय मिले उस घास पर नंगे पाँव टहला करें टहलने से क्या होता है की डाईबिटिज हुआ सुगर हुआ और जैसे बी पी लो हुई तेज़ हुई इसके लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद होता है घा घास घास पर चलना अत्यधिक फ़ायदेमंद होता है इसीलिए हम घास को लगाते है घास पर चलते हैं और हार्ट के लिए तो बेहद सही होता है डॉक्टर लोग कहते हैं कि सेहत के लिए घास पर चलना चाहिए और घास को कटिंग करके उसमें न अब कटिंग करने के बाद उसको चारा मिल जाता है गोरु को खाने के लिए घास तो उपयोगी है हमारे लिए शरीर के लिए तो बहुत ही लाभदायक है घास घास पर जैसे इनको ब्लड प्रेशर के मरीज़ है इनको तो ज़रूरी है चलना डॉक्टर बार बार कहते है इनको की यह जो उसकी बूंदी पड़ती है सुबह और घास पर वह नंगे पाँव चलेंगे तो इनकी सेहत सही रहेगी और इसीलिए घास पर इनको टहलाया जाता है और हम लोग भी घूमते है ऐसी बात नही है हम लोग भी चलते है क्या फ़ायदा होता ही है घास पर और टहलते है और परिवार के सभी लोग ऐसा करते है जो जो है उसे फ़ायदा ही होता है ऐसा कुछ नही है